असांजे हितां अॻियां हीअं ॻाल्हि रखणु चाहियूं था त असांजे जूनागढ़ में अस्पताल में थोरो ध्यानु ॾियनि ऐं हुते जीअं सफ़ाईअ ते थोरो ध्यानु ॾियनि ऐं डॉक्टर थोरा वधाइनि ऐं असांखे चौमास में ॾाढी परेशानी थींदी आहे ऐं रस्तनि ते ध्यानु ॾियनि ऐं रस्तनि जी मरम्मत कराइनि